हमरा सिलाइ करै के दौरानमे हमरासँ एगो गलती भऽ गेल छले जे हमरा कपड़ा थोड़ा गलत कटा गेल छले आओर सीयो थोड़ा गलत लेने छलहुँ तैयो हम ओकरा उघारि कऽ आओर ओकरा हम एगो नया डिजाइन बनेलहुँ जेकि जे हमरा बनबै के छले तहुसँ ओ नीक बनल आओर जिनका देबाक छले हुनको ओ डिजाइन पसन्द एलनि ओना तऽ गलती भेलै तैयो हमरा ओ चीज सही कऽ लेलहुँ हम आओर हमरा आओर एकबेर भऽ गेल छले जे हमरा सऽ फिटिंग गलत भऽ गेल छले तऽ हम ओकरा नीक जेना फेरसँ ठीक केलहुँ आओर हुनका हम नीक जेना फिटिंग कऽ के देलियनि अक्सर ईसभ चीज भऽ जाइत छै कियाकि सिलाइए छियै आओर हाथेसँ काम करैत छियै तऽ किछु ने किछु तऽ दिक्क्त एबे करैत छै जाहिके कारण अबैत छै ई नीक सियै के बावजूदो कतेक कतेक बड़का आर्टिस्टसभसँ ई गलती भऽ जाइत छै जे कनि बहुत किछु ने किछु गलती भऽ जाइत छै